جی ہاں بہت ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ٹرانزیکشن پھنس جاتا ہے اور ہم کو کہتے ہیں وہ لوگ کچھ بھرنے کے لیے تو میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں فارم بھرنے کے لیے یہ کرنے کے لیے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بسا اوقات پیسے کبھی پھس جاتے ہیں کبھی زیادہ آ جاتے ہیں کبھی کم آتے ہیں کسی کسی وقت کسی کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں اس وقت تکلیف ہوتی ہے اس وقت نہیں پہچان پاتے ہیں جیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی بینک جاؤ کبھی بینک بند رہتا ہے اکثر بینک کے اندر جو پھنس جاتا ہے پیسہ ٹرانزیکشن کے وقت کبھی کبھی پھنس جاتا ہے پیسہ اور کبھی کبھی فراڈ ہو جاتا ہے کبھی کبھی پیسے کٹ جاتے ہیں بینک کے اکثر مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کہ ہم اس سے اچھی طرح بات کریں اور ان سے سمجھیں کہ کس طرح کیا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم پیسہ ٹرانزیکشن کریں اور کسی کو بھیجیں کسی کو دیں کسی سے لیں